औ सार आं अदालगुरिनिफ्राय बुंहरदोंमोन जे बै आंहा एकाउन्टआव मुङा माबाया मुङा इंलिसनिया मोनसे भुल जादों आरो बेखौ बोरै खालामनांगौ बेखौ सोंहरदोंमोन आरो आं एकाउन्टावसो जादों एकाउन्टाव जादोंमोन आरो औ बेंक एकाउन्टाव स्टेट बेंक औ औ स्टेट बेंकनि अ अ अ अ

औ पासबुकखौ नांखागोन ए टि एम कार्डखौ एप्लाय खालामना दोन्दों मोन्थ'वाखैनो

ओमफ्राय दा ओमफ्राय दा सार बे हायाथ' आंनि नामआवसो ओमफ्राय बे नामखौ दानस्लाय जेनेबा बै बायनायनिफ्राय दानस्लायनांगौआव मा मा खालामनानै मा माबोरै दानस्लायनो हागोन बेखौ मिथिनो लुबैदों औ

अ औ औ

ओमफ्राय

ओमफ्राय सार बे मण्डल अफिसाव जाया नामा बेफोर खामानिया अ दे होनबा सारआ खोन्थानायनि थाखाय धन्यबाद सार